मोसानायनि गेजेरजों जों खौसे जानो हायो खौसेबो लाबोनो हायो मानोना जों गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिआ हाय बैसागु आवहाय ज' ज' रंजायो ज' ज' मोसायो बिदिनो खाम सिफुं लाना बोराय बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासैबो बिदिनो ज'ज' बेरायो आरो देरसिन फोराहाय देरसिन फोरखौ दुइसिनफ्रा हायो सनमान लायो मान बावो आरो मान बावखांनानै मान बावखांनानै बिदिनो उन्दै फ्राबो बिदिनो मागियो देरसिन फोरखौ मान लानो थाखाय बेयावनो खौसेथिआहाय बारा जायो आरो मोसानायनि गेजेरजोंनो आरो बिदिनो बोराय बुरैफ्रा बिदिनो ज' ज' ज' ज' गामियावहाय ओंखारो खाम सिफुं जथा लानानै ज' ज' मोसायो आरो बिदिनो माने दानि दिनावथ' दानि दिनावथ' मा होनो बैसागुआवहाय बिदिनो बैसागु फांसन खालामो बैसागु फांसन आवहाय बिदिनो गथ' गथाय बोराय बेन्थु गासिबो माने कम्पिटिसन खालामो जेरखम जोंबो मोसादोंमोन ग्रुप दान्स आवहाय बेवहाय जों मोसानायाव हाय फार्स्थ फ्राइस मोनदोंमोन आरो बिदिनो गथ'फ्राबो मानि गोसोखौ माने थुलुंगानाय फैयो बिदिनो ज' ज' मानेखि ज' ज' मोसानाय मुसुरनाय बेफोरजों लोगोसे माने गथ' गथ'फोरनि थाखाय मानि बिरात मोजां मोनसे बियो माने फांसन लाबोनाया हाय बेवहाय गथ'फोरल' नङा गिदिर फ्राबो कम्पिटिसन बादायो कम्फिटिसन बादायना नैहाय बिदिनो सोरबा बिदिनो फ्राइस मोनो सोरबा मोना थेउबाबो मानि गथ'फोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगानाय लाबोयो आरो जों बयबो माने खौसे जानो हायो आरो हाबा फ्रावबो बिदिनो ज' ज' मावलायो ज' ज' मोसायो ज' ज' माने खौसेथि लाबोलायनानै गावजों गाव खौसे जानानै मोसायो हाबा हुखा गासिबो जेरावबो मानो होनबा मोसानायजों बिरात माने खौसेथि लाबोनो हायो आरो बिदिनो बे निउ इयार फ्रावबो बिदिनो ज' ज' मानि लोगो नांनानै मोसा ज' ज' लोगो नांनानै ज' ज' बिदिनो मोसा लायो थिग बे बायदिनो बैसागु फ्रावबो बिदिनो मोसायो बिनि थाखाय मोसानायनि गेजेरजों जों बयबो मानि खौसेथि खौसेथि लाबोनो हायो हायो